बागबानी करण जो मूंखे शुरूअ खां ई ॾाढो शौक़ु हो छो त मूंखे पंहिंजे पासे में हरियाली ॾाढी वणंदी आहे मूंखे पौधनि सां ॾाढो प्यार आहे छो त मूंखे पौधा ईअं लॻंदा आहिनि ॼण इहा मुंहिंजा सच्चा साथी आहिनि छो त जीअं असां साहु खणंदा आहियूं पौधा बि साहु खणंदा आहिनि ऐं पौधनि जे विच में रहणु मूंखे ॾाढो वणंदो आहे मां रोज़ु सुबुह पौधनि खे पाणी ॾियां ऐं रोज़ ॿिए ॾींहं ते उन्हनि खे ॾिसणु ईंदी आहियां भई केतिरो वधियो आहे अॼु केतिरो वधियो आहे छो त पौधा ई असांजा सच्चा साथी आहिनि दुनिया में ॾिस त जेकी बि दोस्ती हूंदी आहे सभु मतिलब जी हूंदी आहे पर पौधा पौधा असांजा सच्चा साथी आहिनि उहो असांखे केतिरे तरीक़े सां कम ईंदा आहिनि उहो असांखे ऑक्सी वणु हूंदो आहे अगरि पीपल जो वणु आहे त उहो असांखे ऑक्सीजन थो ॾे लिम जो वणु आहे त उहे असांखे केतिरे नमूने आयुर्वेदिक जूं असांखे दवाउनि में कमु अचे थो त पौधा जाम सुठा हूंदा आहिनि असां रंधिणे में बि मां मनी प्लांट कांच जी शीशीअ में विझी करे रखियो आहे मनी प्लांट सां चवंदा आहिनि त पैसो ईंदो आहे हुनखां पोइ तुलसी आहे तुलसी असांखे ॾाढे नमूने मदद कंदी आहे हर तरह सां असां आयुर्वेदिक में कंहिं महिल बुखार अची वञे ॿार खे कंहिं महिल वॾो बीमारु हुजे केरु हुजे त आराम सां असां तुलसीअ जो काढ़ो पी सघंदा आहियूं ऐं एलोवेरा आहे एलोवेरा बि सुबुह साणु खाइण सां वजन घटिजंदो आहे एलोवेरा सां घणई बीमारियूं लही वेंदियूं आहिनि ऐं हुनखां पोइ घर में अगरि गार्डनिंग हुजे घर हरियाली हरियाली लॻंदी आहे का काई तव्हां खे भाॼी वग़ैरह खपे त तव्हां घर में उगाए सघो था बाज़ारि में अॼु कल्ह वञु त सभु कीमयायी सां भाॼियूं फ़ल जेके बि आहिनि उहे सभु उनसां भरिया पिया आहिनि अगरि असां घर में पोखियूं था त उनमें ॾाढो असांखे फ़ाइदो आहे छो त हुनमें कंहिं बि क़िस्म जी कीमयायी न हूंदी असां सुठे नमूने खाईंदासीं ऐं स्वस्थ रहंदासीं ॿियो त